مجھے فلم کٹرینا کیف اپنے لباسوں سے کے اندازوں سے بہت ہی پسند ہے ان کے جو کپڑے پہننے کا اسٹائل ہے بہت ہی اچھا مجھے لگتا ہے وہ خود بھی بہت اچھی ہیں ان کی ہائٹ وغیرہ سب کچھ بہت ہی اچھا ہے انہوں نے فلم میں بہت ہی اچھا اداکار دیا ہے ان کی یہ فلم کافی ہٹ جاتی ہے بہت ہی اچھی مجھے لگتی ہیں ہاں میں نے فلم میں کے جو لباس ہیں میں نے بہت ٹرائی کیا ہے میں نے بنایا بھی ہے میں سلائی میں بہت اچھی ہوں تو میں نے سلائی بھی کی ہوئی ہے تو میں فلم دیکھ کے اداکاروں کا جو ڈریسنگ سنس ہوتا ہے میں اسے ضرور بناتی ہوں بہت بار میں نے بنایا ہے پہنا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے ان کا ڈریسنگ سینس ہو یہ سب مجھے بہت ہی پسند ہے